हेल' ओइ जुलिया नोङो नों जुलिया नामा जुलिया जुलिया नोङो साहा दखान होयोदा नोङो साहाखौ साहाखौ बिसिबां फाननो हायो सानसेयाव गाइखेरा बेसेबां गाइखेरा बेसेबांसिम थाङो गाइखेरा बेसेबांसिम थाङो ओमफ्राय

साहाखौ जाग्रायालाय

साहखौथ' लोङो आंबो औ दे लोंनोसै बेसेबांथो लायो बेसेबांथो लायो बेसेबांथो लायो बेसेबांथो लायो जानायजों जाग्राजों साहाजों बेसेबां

दोननायसै दे खोनाबाय खोनाबाय औ